बैंक खां सवाइ घणेई एहिड़ियूं संस्थाऊं आहिनि जितां पैसा उधार वठी सघूं था हिन वक़्त त फाइनेंस कंपनियूं एतिरियूं आहिनि जेके बैंकिंग जो कम न करे करे रुगो पैसे जी उधार जी लेन देन कंदी आहे गाॾियूं फाइनेंस कंदी आए या मकाननि ते लोन ॾींदी आहे इन तरीक़े जा घणेई तरीक़ा आहिनि उनखां सवाइ बि शहर में एतिरियूं गतिविधियूं थींदी आहिनि सेठ हूंदा आहिनि पंहिंजे नौकरनि खे उधार ॾींदा आहिनि यारी दोस्तीअ में बि पाण हिक ॿिए सां उधार या कर्ज़ु वठी सघूं था ऐं इनन जी लेन देन जेकी थींदी आहे उहा त हाणे काग़ज़नि ते लिखित में हूंदे त हिक ॿिए जो वठण जो अधिकार थींदा आहिनि यारी दोस्तीअ में जीअं पाण वठूं पिया मौके के हिक ॿिए सां वठूं पिया हाणे उन्हनि जो वसूलीअ जो अधिकारु जेको आहे उहो कानूननि त कोन्हे पर जेतिरो निभाए सघनि था ओतिरो निभाइनि पिया